السلام علیکم جب میں نے اپنے بچے کے پیدائش سرٹیفکیٹ کی کاپی دیکھی تو اس میں درج ہسپتال کا نام اصل ہسپتال سے مختلف تھا جس میں میرا بچہ پیدا ہوا تھا میں رجسٹریشن آفس گئی اور وہاں عملے کو بتایا کہ ریکارڈ میں غلط ہسپتال کا نام درج ہے میں نے اپنے بچے کا اصل پیدائش مقام اور متعلقہ دستاویزات بھی فراہم کیے میں نے ہسپتال کا ڈسچارج سلپ میڈیکل ریکارڈ اور ڈاکٹر کی تصدیق شدہ دستاویزات فراہم کیے جن پر ہسپتال کا درست نام درج تھا سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ عملے کو قائل کرنا پڑا کہ اصل ہسپتال یہی تھا اس کے علاوہ کچھ اضافی دستاویزات بھی اکٹھے کرنے پڑے تاکہ درستگی ممکن ہو سکے